आपने हाल ही में मोबाइल सिम कार्ड को बदल दिया है और एक नया फ़ोन नम्बर प्राप्त किया है लेकिन आप इसे बिजली बोर्ड से अपडेट करना भूल गए हैं बिजली बोर्ड की ग्राहक सेवा हॉटलाइन पर भेजे जाने के लिए एक ध्वनि सन्देश लिखें जिसमे आपका खाता नम्बर अपडेट फ़ोन नम्बर शामिल हो और कृपया अनुरोध है अनुरोध करें कि आपकी सम्पर्क जानकारी उनके रिकॉर्ड में अपडेट हो